हेलो

हेलो कौन बोल रहे हैं कहाँ से बोल रहे हैं लिख दिया ठीक है चलिए नालंदा चलिए घूमाने ही ले जाते हैं आपको हाँ हाँ अच्छा अच्छा हर एक चीज का व्यवस्था भी है अच्छा टेस्टी है अचार भी है ठीक है चलिये घुमा देते हैं घुमा कर के लाते हैं उधर से नालंदा खाना भी होटल भी अच्छा है रहने का भी अच्छा व्यवस्था है भी है इधर मार्केट भी अच्छा है ठीक है आइये उधर से नालंदा से आयेंगे घूम कर तब और भी कई जगह ले जायेंगे घुमाने के लिए पटना भी ले जायेंगे आपको घुमाने के लिए वहाँ पर वहाँ जो है हनुमान मंदिर भी अच्छा है गोलघर भी है पटना का चिड़ियाघर भी है चलिए घुमाने ले जायेंगे आइये ठीक है हाँ हाँ अच्छा है कि अच्छा सब कुछ अच्छा है इधर का ये ही बहुत अच्छा मार्केट भी है हरेक चीज़ का व्यवस्था भी है क्या बोले हाँ जैसे पाँच सौ ढाई सौ एक प्लेट का है हाँ रहने का भी व्यवस्था है हज़ार रुपैया रोज किराया है ए सी लगल है हाँ अच्छा है व्यवस्था अच्छा है हरेक चीज का अच्छा व्यवस्था है ना हाँ ठीक है रहना है किराया है हज़ार रुपैया किराया है होटल में भी खाना अच्छा है जी अच् हाँ आपको चलिए और घुमाने ले जायेंगे पटना भी ले जायेंगे आपको चलिए पटना का गोलघर भी दिखा देते हैं चिड़ियाघर भी दिखा देते हैं उधर हनुमान मंदिर भी है चलिये अच्छा से पूजा पाठ भी कर लेंगे घूम फिर भी लेंगे हाँ अच्छा और अच्छा है देश बहुत अच्छा है कि हाँ हाँ बहुत अच्छा है अच्छा व्यवस्था है आइये हाँ हाँ ठीक है आइये बहुत अच्छा है कि बहुत सुंदर भी है खूब बहुत अच्छा है बहुत बहुत सुंदर है तो आइये यहाँ नहीं तो जी आइये कितना कोई कितना भी आदमी रहेगा तो उसकी कोई प्रॉबलम नहीं है अभी हर एक चीज का व्यवस्था है माहौल भी अच्छा है बोलने चलने में में भी अच्छा है ठीक है वातावरण भी इधर का अच्छा है